नमस्कार जी वैसे ते स्पोर्ट्स दे बड़े सारे फैदे न लैकिन खासकर इत्थै मिगी स्विमिंग दे बारे च पुच्छे दा ऐ कि ओह्दे केह् केह् फैदे होंदे न ते में तुसें गी सनाना चाह्न्नी आं के स्विमिंग जिसलै अस करने ऐं उसलै साढ़ै शरीर दा हर इक हिस्सा जेह्ड़ा ऐ ओह् कम्म आंदा ऐ जेह्दी ब'जा कन्नै साढ़े जेह्डे़ेमसलस न ओह बिल्डअप होंदे स्ट्रांग होंदे न ते स्विमिंग करने कन्नै साढ़े साह् च बड़ी कन्ट्रोलिंग आंदी ऐ अस साह् दे काफी जैदा बैनफिट्स होंदे न ब्रीदिंग इनक्रीजिंग होंदी ऐ साढ़ी ते होर बी बड़े सारे फैदा न स्विमिंग दे जि'यां के अस बड़ी बार दिक्खने न केईं बार ऐसा होंदा के पानी बिच्च लोग डुब्बी जंदे न अपने आप गी बचाई नेईं सकदे न ते में मनन्नी आं के अगर तुसें गी स्विमिंग आंदी होऐ ते बड़ी सारी ज'गा तुस अपने आप गी नेईं कदें बी कोई प्राब्लम च फसी गेदा होऐ कोई डुब्बा करदा होऐ ते तुस उं'दी उ'नें गी बचाने दी मदद करी सकदे ओ अगर तुसें गी स्विमिंग आंदी ऐ स्विमिंग अपने आस्तै गै नेईं इक समाजिक तौर उप्पर कुसै गी बचाने आस्तै बी बड़े कम्म आंदी ऐ होर होर बी बड़े सारे फैदे न स्विमिंग दे साढ़ी क्षमता बधांदी ऐ स्विमिंग मासपेशियां जेहड़ियां न साढ़ियां ओह् ठीक रौंह्दियां न मजबूत होंदियां न इक टाइप दी इक ऐक्टीविटी ऐ जि'यां अस ऐक्सरसाइज करने इ'यां गै स्विमिंग बी इक एक्सरसाइज च गै कनसिडर होंदी ऐ ते मानसिक तौर उप्पर बी साढ़े आस्तै बड़ी लाभकारी ऐ इ'यै जानकारी ऐ मिगी स्विमिंग दे बारे च धन्नबाद